हय हांवेन म्हज्या भयणीच्या वाडडिसाक पंदरा लोकां खातीर बिर्याणी तयार केल्ली हाजी रॅसिपी म्हळ्यार तातूंत चिकन तांदूळ तरे तरेचे मसाले तेल उदक हें सगळें लागता पयलीं चिकन सारकें धुवन ताका मीठ लावन थोड्या वेळाक दवरचें पडटा मागीर तांदूळ धुवन सॅप शिजोवपाक लाग शिजोवपाक दवरूंक जाय तातूंत थोडो कांदो तरे तरेच्यो भाज्यो कशे क्यो क्या गाजर फ्रँच बिन्स हें सगळें बरें धुवन स्लो गॅशीचेर शिजोवपाक जाय हांवेन केल्ले डीश सगळ्यांक खुबूच आवडले आनी म्हज्या एका इश्टान तर आपल्या बड्डेकूय असलेच डीश म्हाका कर म्हूण सांगललें